जे समयमे गणेश चतुर्दशी भाद्र पद माहके शुक्ल पक्षके चतुर्थी तिथि के दिन मनायल जाइत अछि ओहि समय चौरचन भी मनायल जाइत अछि चौरचनके त्यौहार जे चौठचंद्र त्यौहार भी कहल जाइत अछि विशेष रूप से ई त्यौहार बिहारके मिथिलामे मनाओल जाइत अछि यहाँ बहुत धूम धाम से गणेश चतुर चतुर्थीके साथ साथ चौरचनके त्यौहार मनायल जाइत अछि ई त्यौहार पर चंद्रदेवके पूजा अर्चना कयल जाइत अछि किआकि ई दिन शामके समय भगवान गणेशके साथ साथ चंद्रदेवके पूजा करैत अछि ओ चंद्र दोष से मुक्त हो जाइत अछि पुरातन मान्यताके अनुसार भाद्रपद माहके शुक्ल पक्षके चतुर्थीके दौरान चंद्रमाके कलङ्क लागल अछि एहि चलते एहि दिन चाँदके पूरा देखयके अनुमति नहि अछि बाँकि त्यौहारके तरह ई त्यौहार भी अलग अलग मान्यता से परिपूर्ण अछि